चप्पल सभरङ्गके छै जे चप्पल लेबै अहाँ सभरङ्गके चप्पल मिलतै बच्चाके सेआनके बुढ़ाके बुजुर्गके कनिटा जोरसँ बालू आवाज फ्रेश नहि आबै छै पाँच सालके बच्चाके लेबै तऽ कहलियै तऽ सभरङ्गके पचासो टाकामे मिल जायत साठिओमे मिलत सत्तरोमे मिलत अस्सिओमे मिलत हँ हँ देबै किएक नहि हमर तऽ द् दोकानदारी छियै कऽ देबै किएक नहि चप्पल चप्पल लेबै कोन चप्पल लेबै रिलेक्सो छै मोती छै लखानी छै पचास टाकामे मिल जायत ह्म्म मिल जेतै ओहिसँ कम नहि ओहिसँ उपरे मिलत सत्तरि अस्सी कम्पनीके चीज जे छै कनिटा बेसीमे मिलै छै लो लोकल जे छै ओ सस्तामे मिल जायत लोकल सस्ता मिल जाइ छै हँ हँ द् देबै किएक नहि कहिआ अयबै बोलू हँ आबि जैऔ कए गो चप्पल लेबै दू गो तऽ आबि जैऔ अच्छा आ अपनो लए लेबै हँ लए लियौ अपनो लेल लए लियौ बाल बच्चाके लेल लए लियौ भाइजीके लिए लए लियौ जकरा लिए लेबै लए लियौ चलू आबू शाममे हँ शाममे आ शाममे आबू जए गो चप्पल लेबै तए गो चप्पल दए देब नगदे लेबै ने हँ हँ नगदे ठीक होइ छै उधार पुधारमे हमहूँ उधार पुधारमे कनि दिक्कत भए जाइ छै कोनो चीज कम छै नगदे लेबै नगदे लए लियौ बढ़िआँ बात छै हँ करीब चारि पाँच बजे चारि पाँच बजे आबू चारि पाँच बजे अयबै ने अच्छे चारि पाँच बजे आबू कोन लेबै रिलेक्सोके कि मोती लेबै मोतिए लेबै हँ आबू पसन्द करि लेबै जे जे पसन्द आयत से लेबै लए लेब हँ ललका लियौ करिआ लियौ उजरा लियौ जे कलरके लेबै सभ कलरके मिल जेतै चमड़ोके चप्पल मिलै छै चमड़ोके चप्पल चाहबै चमड़ोके चप्पल मिल जेतै हँ चमड़ा ली प्लास्टिक ली रबड़ ली जे लेबै आबि कऽ पसन्द करि कऽ लए लियौ जे पसन्द हेतै से अहाँकेँ लए लेबै आओर आओर अच्छा ठीक छै ठीक छै राखू